موجودہ وقت میں ہندوستان کاروباریوں کے لئے ایک کھلتے ہوئے دور سے گزر رہا ہے اس دور سے کہ انیس سو اکیانوے کے بعد جب حکومت نے ہندوستان کی حکومت نے یہ ایکٹ لاگو کیا کہ باہر کے لوگ بھی یہاں پر آ کے کاروبار کر سکیں تو اس طرح سے حکومت کو بھی بڑا فائدہ ہوا اس کے بعد ہندو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اپنی کمپنیاز کھول رہے ہیں مینوفیکچر سیکٹ مینوفیکچرنگ سیکٹر ڈال رہے ہیں طرح طرح کے نئے نئے کمپنیاں نئی نئی برانڈیں آ رہی ہیں ہندوستان میں اپنی آفسیں کھول رہی ہے اس طرح سے حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار مل رہی ہے اور روزگار ملنے کی وجہ سے حکومت کو اس سے ٹیکس میں آمدنی ہو رہی ہے اور حکومت ان کی جو اس طرح سے سپوٹ کر رہی ہے کہ ان کے ٹیکسوں میں کچھ کمی کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو اور بڑھائیں اور ہمارے لوگوں کو اور روزگار دیں تو یہ حکومت کا بہت ہی اہم بہت ہی اہم اقدام رہا اور یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے